अगर हमारे गाँव में किसी को साँप काट ले क्योंकि गाँव है वहाँ तो हॉस्पिटल बहुत ही दूर होते हैं क्योंकि वे गाँव विकासशील नहीं किया अभी धीरे धीरे विकास कर रहा इसलिए वहाँ पे हॉस्पिटल दूर होते हैं लेकिन हम घरेलू उपाय के माध्यम से रोगी को बचा सकते हैं जिसके लिए हम सबसे पहले जहाँ पे गाँव में साँप काटा है वहाँ पे पहले तो बांध देंगे क्योंकि बांधने से जो रक्त का होता है रक्त जो पूरे शरीर में नहीं फैलेगा वो रक्त वहीं पे रक्त का संचार वहीं पे तक रुक जाएगा और जो ज़हर है वो पूरे बॉडी तक नहीं फैलेगा और दूसरा तो काम हम ये करेंगे कि उसे वहाँ से कट करके निकालेंगे निकालने से ये हुआ कि जहाँ तक उसका ज़हर है जहाँ साँप काटा है उसका ज़हर वहीं तक फैल पाएगा और रोगी को हम जहाँ से जहाँ तक हो सकता है कि हम जितने देर तक उसके उसको जगा के रखेंगे उसको रोगी को सोने नहीं देंगे सोने की वजह से भी जो पूरे बॉडी में जो साँप का जो पोइज़न होता है वो फैलेगा इस सब हम घरेलू उपचारों के माध्यम से रोगी को साँप के ज़हर से बचाने का उपचार कर सकते हैं लेकिन उपचार करने के साथ साथ उसको हॉस्पिटल भी लेके जाएंगे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो अपना ट्रीटमेंट करेंगे जिसके जिससे रोगी जो है उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा